हमारे ग्रामीण समुदाय के युवा भिन्न नृत्यों के रूपों से जुड़े हुए है और कुछ नृत्यों को तो वह बहुत ही बेहतरीन तरह से पेश करते है और हमारे ग्रामीण के लोग बहुत ही अच्छे तरह से नृत्य जानते हैं जैसे भांगरा डांडिया और भी जैसे प्रमुख नृत्य होते हैं उन्हे भी जानते है हमारे ग्रामीण के लोग हमारे सांस्कृतिक नृत्य को भी बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं लोगों के सामने और वह लोगों को दिखाते है की हमारे सांस्कृतिक नृत्य को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमारे जीवन काल मे सांस्कृतिक नृत्य को आने वाले समय मे सभी के सामने प्रकट करना चाहिए